میں نے ایک واشنگ مشین آڈر کی تھی گودریج کی وہ واشنگ مشین بہت اچھی تھی لیکن اس کے نگیٹیو ایکسپیرئنس یہ ہے کہ وہ بہت ہی اچھا چل رہا تھا چلتے چلتے رک جاتی کی ہے اور گودریج اچھی کمپنی مانی جاتی ہے لیکن اس کا یہ جو پروڈکٹ بہت ہی خراب ہے اس لیے خراب ہے کہ آتے ہی وہ دوسرے دن خراب ہو گیا بہت ہی عجیب طریقے سے چل رہا ہے کپڑے صحیح سے صاف نہیں کر رہا ہے اور اس کا پلگ ہمیشہ شاٹ ہو جاتا ہے وغیرہ